कंहिं जो बि चित्र ठाहिण लाइ प्रकृति ॾांहुं कंहिं जो फ़ेस जो चित्र ठाहिण या कंहिंजी फ़ोटो ठाहिण ॾाढो मुश्किल कमु आहे उअं त किथे बि प्र कंहिंजी कहिड़ी बि प्रकृति फल फूल या जो चित्र ठाहिण त आसान आहिनि ऐं ड्रॉइंग ठाहिण में कंहिं व्यक्ति ऐं कंहिं बि पर्सनालिटी जो चित्र ठाहिण ॾाढो मुश्किल कमु आहे हिनजे ठाहिण लाइ तमामु आउट लाइन ते सभिनी खां पहिरीं हुनजो फ़ेस कट आउट लाइन ठाहिण ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं हुन आउट लाइन खे ठाहे करे जॾहिं आउट लाइन ई सही हूंदो त तॾहिं ई अॻियां चित्र सही ठही सघंदो कंहिं बि व्यक्ति जो चित्र ठाहिण लाइ हुनजा फ़ीचर ऐं नाक नक सभु ॾिसिणो ज़रूरी आहे नाक नक्श ठहे ठाहिण लाइ साम्हूं फ़ोटो हुजण ई ज़रूरी आहे ऐं तव्हां अगरि कंहिंजी फ़ोटो ठाहिणी आहे त तमामु ध्यानु ॾेई करे हुनजी आउट लाइनिंग करण बि हुन हिसाब सां ज़रूरी आहे ऐं आउट लाइनिंग करण खां पोइ ई कंहिं चित्र खे सुठो ऐं सवलो ठाहे सघिबो आहे हुनजे हिसाब सां हुनखे आकार रुप ॾेई करे ऐं हुन ड्रॉइंग खे कम्पलीट करे छॾ छॾिबो आहे हुनजी फ़ोटो ॾिसी करे तमामु सही तरह सां माण्हू हुनखे आउट लाइन करे सघे थो